जोंनि बर' माहारिया खेराइ मोसानाय होननाय मोनसे दङ खेराइ गोलाव बियो जोङो बुहुद बायदि मैया मोसायो जेरै खेराइ दावस्रि देलाइ मोसायो जारा फाग्ला मोसायो सैमा अरलायनाय मोसायो बिदिनो जोङो गराइ दाब्रायनाय मोसायो गोबां खिसिनि जोङो मोसानो हायो आरो बे बे खेराइ गोलाव मोसानाय होनब्लाथाय बिदिनो माराय मोसायो मारायावबो बिदिनो बायदिसिना मोसाथिङो जे अजा फालियो अजा फालिफ्रावबो बिदिनो माराय फुजायाव मोसायो जोंनि बैसागो मोसायो दामनाय देनाय गोम गुम बेसेबा समायो जोंनि माहारिया हारिया बेसेबा मोसानायाव जौगानाय बिदिनो जोङो बैसागोआव खाम सिफुं दामनानै मोसायो जथा सेरजा लानानै मोसायो बिदिनो खेराइ मोसानायाबो खम सिफुं जथा सेरजा लायो समायना समायना मोसालांनो हायो बिदिनो बैसागु बाथौ बेफ्रावबो मोसायो मागो मेला बेफोरावबो मोसायो जोंनि बर' माहारिया बिदिनो मोसानानै रां खामायनो हायो आरो बिदिनो जोङो मोसानाया मा गोबां दङ मिथिस' हायै मोसानाय दं आरो बिदिनो बागुरुमबा मोसानाय जेरै